सीतामढ़ीके इतिहास बहुत पुराना है ई त्रेते युगसँ मतलब प्रसिद्ध है एकर चर्चा हिन्दू मान्यताके मुताबिक रामायण काल महाभारत कालमे भी सीतामढ़ीके जिक्र रहै छै मुख्य रुपसँ पहले सीतामढ़ी जिला मुजफ्फरपुर जिलासँ अलग होके एगारह दिसम्बर उन्नीस सए बहत्तरिके अलग भेलै ई बिहारके उत्तरी भागमे स्थित है ई जिला नेपाल देशके एकदम सटल छै रोड पूरा एकर बॉर्डर मतलब सीमा खुलल छै यहाँ आवागमन दुनू देशके बीचमे सामान्य रुपसँ सुचारु रुपसँ होइ छै सीतामढ़ी मुख्य रुपसँ प्रसिद्ध देवी सीताके जन्मके लयके छै पुराना मान्यताके हिसाबसँ जब यहाँ राजा जनकके क्षेत्रमे सीतामढ़ी भी अबैत रहलै यहाँ मतलब बारिशके चलते अकाल घोषित हो गेल रहलै जाहिसँ जनकजी महाराज ओकरा मतलब भगवान इन्द्रके मनाबयके लेल यज्ञ केलथिन वएह यज्ञमे हल चलाबैके दौरान माँ सीताके प्रकट भेलै ओहिसँ ई जिलाके नाम सीतामढ़ी पड़लै जौन मुख्य रुपसँ सीता मायके नामपे है यहाँ बहुत सारा दर्शनीय स्थल है जाहिसे जानकी मन्दिर पुनौरा धाम हलेश्वर स्थान पंथपाकर जौन रामायण कालीन महाभारत कालीन स्थानमेसँ अथि प्रचलित है प्रचलित है यहाँके बहुत सारा नेता व्यक्तित्व इसभ प्रसिद्ध अछि जौन राज्य स्तर पर जाहिसे अभियै देवेश चन्द्र ठाकुर जे यहाँ सीतामढ़ी जिलाके बिहार विधान सभा सभापति छै आओर भी बहुत लोक अछि जौन अपन नाम वगैरह इसभ देश दुनियामे डंका बजा रहल छै जाहिसे बहुत सारा आइ ए स आइ पी एस सीतामढ़ीके से छै जौन मिथिलाके जिलाके नाम रौशन करि रहल अछि